اگر مجھے موقع ملے تو میں سب سے زیادہ پسندیدہ ملک جو ہے سعودیہ عرب ہے وہاں پہ میری خواہش ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں اور وہاں میں حج کروں مسجد نووی جو آج سعودیہ عرب میں ہے میں حرم شریف کی وہاں پہ چکریں لگائی جاتی ہے اور اگر میرے ملک سے اگر کوئی انسان جاتا ہے سعودیہ عرب تو اس اگر کام کرنے کے لیے بھی جاتا ہے تو اس کی خواہشیں ہوتی ہے کہ حج نہ کروں تو کم سے کم عمرہ تو کر لوں اس لیے کہ سب کی خواہشیں اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ مسلم کنٹری ہے اور ہم مسلمانوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ کہ سب سے زیادہ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے شہر میں سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ حج کے لیے یہ سب کی تمنائیں ہوتی ہے دل کی کہ وہاں پہ میں حج کروں اسی دوران میرے ایک استاد تھے ان کی بھی ایک ایسی خواہش تھی کہ میں جب اسکول سے ریٹائرمنٹ ہو جاؤں تو میرے میں حج پہ جاؤں اور میرا سب سے بڑا یہی کہنا تھا